अज्जकल दे जमाने च जेह्ड़े सारे लोक न उनेंगी मतलब जां ते टीचर बनने दा जां ते जेह्ड़ी बाकी इंजीनियर शनजनियर डेली आह्ली नौकरी चाहि्दी में सोचेआ एह्दे कोला बक्खरा डॉक्टर शाक्टर बनने कोला कुत्ते आह्ली जिंदगी कोल चंगा कि में अपने पैशन गी फालो करां जियां में में आर्कलॉजी च जाना चाह्न्नी आं मतलब हून में हिस्टरी मतलब चाहि्दा कि में आर्कलॉजी दे फील्ड बिच्च जां मतलब हिस्टोरियन कन्नै सनाई ओड़दे न मि न उस रिर्सच करने च कि'यां लोक करदे ऐ कि'यां ओह् ह्ड्डियां थ्होंदियां जमीन दे अंदरू ते ओह्दे कन्नै दब्बे दा सोना ऐ जो बी चीज़ां थ्होंदियां में लालची नी आं में इ'यां सनां दी आं मतलब दब्बी दी चीजां ग्राएं च बड्डे लोक कि'यां रौंह्दे हे मि न मतलब हिस्टरी पास्ट दे बारै च जानने दी बड़ी उत्सुकता ऐ लोकें गी अज्जकल एह् चले दा उनेंगी बस चाहि्दा कि जेह्ड़ा डाक्टर ऐ ओह् ही बड्डा ऐ जेह्ड़ा दूआ कम्म करै ते ओह् बड्डा समाज च लोक जेह्ड़े होंदे बड़े घट्ट होंदे मुश्कल कन्नै तुसेंगी कोई वाइल़़्ड लाइफ फोटोग्राफर थ्होई गेआ होग लोकें गी एह् समझ नी बनना अज्जकल जेह्ड़े सारें लोक फालो करा दे ओह् ही चीज़ चाहि्दी पैहे् गी लोक ज्यादा लोके पैहे दे पिच्छै पिच्छै नट्ठै दे ना अपनी नालेज ना अपना पैशन एह्दे पिच्छै कोई नी दिक्खा दा ना इसी कोई फालो करा दा लोकें बस पैहे् पिच्छै नट्ठै दे में ते करियै इक बक्खरा आप्शन चुनियै जेह्ड़े बी पसंद ऐ जेह्ड़ा मि कम्म दा करने दा मन करै